हँ हेलो की होयतै नहि नीके छै आर बताउ ओहो हो हो हमहूँ तऽ ओएह परेशानीमे पड़ल छी बड़ा मन आपत लागैत छै कहू की कयल जेतै भरो राति ओकर ढनर मनर ढक ढक आवाजसँ जे छै हँ मशीनकेँ आवाजसँ एतना परेशानी छै जे कहि नहि सकैत छी हँ हँ हँ ताहि कहैत छी परेशानी तऽ छैहे सचमे अहूँ कऽ लाइट कटल रहऽ रातिमे कहलहुँ कि रातिमे लाइट कटल रहै ओ हँ ताहि तऽ ई आवाज जे छै एकर मशीनकेँ जे छै से लोक सब चलि एलै रहऽ बड़ा बेचैन कयने छै मन एगदमसँ अकच्छ होइत छै कए दिन तक चलतै किछु पता यऽ हँ हँ हँ चलू हँ कोनो बात नहि छै देखियौ ई जे छै से आठ दश दिनकेँ मसला छै जे बन्द अथी बनि जेतै ने पूरा तहन जे छै से मशीनो बन्द भए जेतै ई तऽ खोदहे छै ने मतलब खोदहे छै रोड खोदहै छै ताहि दुआरे ओकरा मशीन लगाबऽ पड़ैत छै आ ओकर बाद देखियौ इहो एकटा टेंशने ओना कए देलकै जल्दीसँ काम खतम करै लेकिन नालीमे केओ खसि पड़तै एते चौड़ा चौड़ा नाला छै केओ खसि पड़तै तऽ एकटा आओर टेंशन भए जेतै रातिमे ओहो एकटा डर रहैत छै तैंँ जल्दी जल्दी सरकारकेँ तऽ काज छियै लेकिन जे ठीकेदार लै छै ओ एकरा जे जल्दीसँ खतम नहि ने करैत छै ओकरा तऽ दू दिन काज कयलकै आब दू दिन ओ छुट्टी करतै दू दिन मशीन लगेतै दू दिनसँ एतना घड़ घड़ कयलकै जे एतना परेशानी भेलै फेर ओ जाए कऽ कतहुँ दोसर जगह खोदि देतै तऽ ओकर तऽ इएह काम छै आइ एतऽ काल्हि ओतऽ परसू ओतऽ अइ चक्कर बिलकुल परेशानी तऽ अपना सबकेँ आबैत छै ताहि दुआरे जल्दीसँ दिन राति लगाय कऽ काज कए लेतै तऽ खतम भए जैतै बच्चो सबकेँ परीक्षा आबैत छै आब तऽ आर टेंशन छै गर्मी छुट्टी आबि जेतै तऽ सबटा बच्चा घरे अङ्गनामे बिनबिन करतै हँ सही बात छै हँ अच्छे चलू कोनो बात नहि छै ई सब सबकेँ बात छै एकरामे परेशान हमही आहाँ टा नहि छियै हँ चलू सब परेशान छै कनि ई ठीक भए जेतै तहन आब करैत छी फेरो फोन करैत छी आ भेलै देखैत छियै इहो सब जल्दीसँ खतम भए जाय तऽ टाइम मिलत कनिटा अहूँ कऽ हमरो ठीक छै राखैत छी हँ फेर बात करैत छी नीके रहू ठीक छै ने अच्छा जय तारा माँ